हमारे गाँव में तो बहुत सी बिजनेस होती है क्योंकि जैसे दूकानदारी किराना दूकान स्टोर जैसे कपड़ा का दूकान वहाँ पर लेनदेन होते रहता है और बहुत सी बिजनेस होती है जैसे हमारे गाँव में बहुत सी कृषि है जैसे गेहूँ मक्का मक्का करते अच्छा लगता है बिजनेस से हमारे देश हमारे गाँव में जो बिजनेस होती है वह बहुत सी बिजनेस होती है उ मुर्गी फोरम जैसे और कई बिजनेस होती है क्योंकि हमारे अन्य बिजनेस में भी अन्य काम उनकी ज़रुरत होती है जैसे मक्का गेहूँ अन्य काम की ज़रुरत पड़ती है इसीलिए हम अपनी बिजनेस जारी रखते हैं और अन्य काम से बिजनेस को चलाते चला आ चलाते रहे हैं इन क्योंकि बिजनेस हमारे गाँव में उतना सा है नहीं क्योंकि बिजनेस हमारे कृषि पर नीर निर्धारित है और हम कृषि करते हुए आ रहे हैं कृषि करते हुए अच्छा हमको लगता है क्योंकि कृषि आसानी से नहीं कर पाते हैं इसीलिए कृषि हम करते या आ रहें है मक्का में पाइप पानी पटाते हैं गेहूँ में पानी पटाते हैं ऐसे अन्य चीज़ के लिए अन्य चीज़ की ज़रूरत पड़ती है इसीलिए हम कृषि पर निर्धारित हैं कृषि हमारे लिए बहुत सी मायने रखता है क्योंकि कृषि हमारी एक ऐसी कृषि है क्योंकि कृषि नहीं करेंगे तो हम किसी अन्य अनाज जैसे उपलब्ध नहीं कर पाएँगे और कृषि करेंगे तो हम उ आनाज को उपलब्ध कर पाएँगे जैसे कि गेहूँ लगाते हैं जैसे उसमें पानी पटाना अन्य खाद डालना और बहुत सा काम होता है जैसे करने करने के बाद गेहूँ काटते हैं तब दवनी करते हैं और फसल उगाकर घर ले जाते गेहूँ फ़िर बहुत सा काम करने के बाद गेहूँ होता है इसीलिए हम गेहूँ को काटकर दवनी कर कर घर में ले जाते हैं और मक्का मक्का मक्का में तो पहले मक्का लगाते हैं बुनते है इसीलिए पानी पटाते और बहुत सा दिन के बाद पकता है तब उसको हम काटते है इसीलिए मक्का